हम गाँव में रहते हैं हमारे गाँव का नाम है जदवा पट्टी मेरे जदवा पट्टी गाँव में जैसे कि तीन चार जाति से हैं तो हम जाति से जाति पर निर्भर नहीं करते हैं अपना मिलजुल के रहते हैं कि आगे कोई तरह की परेसानी न हो किसी से लड़ झगड़ नहीं करते हैं आपस में सब आदमी एक बनके रहते हैं एक बनाके रखना ही चहिए क्योंकि अगर हम एक बनाके नहीं रखे तो कहीं गए कोई तरह की परेशानी आ गई तो किससे बोले फ़ोन कर देंगे तो इसी सबके लिए अपना गाँव में मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के रहते हैं कई कोई कोई ऐसी जाति है जो अपना भेदभाव करती है कि हम अपनी जात का नहीं हैं अपने कास्ट का नहीं हैं मेरे कास्ट से नहीं है हम उस उससे कोई हेल्प नहीं लेंगे और उसको कोई हेल्प नहीं देंगे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सबका ब्लड एक है इसलिए खून तो रेड ही है सबका रेड ही मिलता है तो इसलिए उसको मतलब अपनी सोच समझ बदलनी चाहिए कि यह सब अपना एकता समाज में एकता बनाके रखिए और एकता बना के ही रखने से फ़ायदा है कि कल हम कहीं जा रहे हैं तो कोई काम घर का बचा हुआ है अगर अड़ोसी पड़ोसी बोल दे कि यह काम मेरा कर दें तो वह कर देते हैं अगर हम लड़ झगड़कर रहेंगे आपस में मिल बनाकर नहीं रखेंगे तो कहीं जाएँगे तो वह आप मेरा काम नहीं कर देंगे तो हमको आकर ख़ुद ही करना पड़ता है इसलिए अपनी जाति पर मतलब निर्भर नहीं करना चाहिए कि मेरी जाति के लोग नहीं हैं तो सबको अपनी जाति बनाकर रखना चाहिए किसी भी जाति से क्यों नहीं है क्योंकि किसी के मन में यह है कि वह मेरी जाति है जो मेरा काम कर देंगे हम उससे क्यों मतलब नजदीक बनाकर रखेंगे उससे हम दूर क्यों न रहेंगे नहीं दूर नहीं रहना चहिए हम दूर नहीं रहेंगे हमको आपस में मिल बनाकर रखना है कहीं गए मतलब कहीं जा रहे हैं तो उसको भी साथ ले लें तो साथ जाने से हिम्मत भी अच्छी बनी रहती है कई तरह की कोई परेशानी भी नहीं आती है दो आदमी रहते हैं तो निपट जाते हैं काम से इसी कारण हम अपनी जाति में भेदभाव नहीं रखते हैं तो विभिन प्रकार की मतलब समुदाय आते रहते हैं जो अपना कहीं गए कोई काम नहीं किए ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब हर जाति से मिलके ही रहना अभी अच्छा है और मिलके ही रहना चाहिए मतलब अपना जात मतलब कोई बोलते हैं कि अपनी जाति में शादी नहीं है हम नहीं जाएँगे अपनी जाति में शादी है अपनी जाति में शादी होगी तब जाएँगे क्यों सबका तो सबकुछ एक है तो क्यों किसी की शादी में नहीं जाएँगे दूसरी जाति से क्यों नहीं है उसको अपनी जाति बनाके रखेंगे बोली प्रेम भाव सबसे बड़ा तो भाव है जिसको भाव अपने दिल में मन में विचार है तो वह एक जैसे बनकर ही रहते हैं और बनकर ही रहना चाहिए किसी के साथ में मतलब अपना गए खाए पिए घूमे फिरे तो उससे क्या होता है अच्छा क्रेडिट बना हुआ रहता है नहीं इससे मेरी अच्छी बोलचाल है हम इसके साथ अच्छे से अच्छे दूर तक सफ़र करते हैं साथ में जाते हैं साथ में आते हैं कहीं किसी के साथ गए कहीं छोड़ दिए वह भी नहीं होना चाहिए कि वह मेरी जाति का नहीं है छूट गया तो छूट गया नहीं अपनी किसी जाति का क्यों नहीं है तो अपनी जाति का बनाकर रखना चाहिए दो हमलोग अपने गाँव में अपने गाँव में आपस में मेलजोल और अच्छे से मतलब बनाकर रखते हैं भेदभाव नहीं करते हैं कि मेरी जाति से नहीं है कोई जाति से क्यों नहीं है उसको अपनी जाति बनाकर रखते हैं आए तो साथ में बैठे उसको बैठने बोले बैठने दिए यह नहीं कि मेरी जाति नहीं है तो हम उसको नहीं बैठाएँगे आँगन में नहीं बुलाएँगे नहीं बात करेंगे वह आए तो हम अन्दर चले गए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे गाँव में बहुत तरह की जाति है यह तीन चार जाति से मतलब इससे भी ज़्यादा हैं तो हम अपना मिलाकर रखे हैं सबके हमलोग जाते हैं वह भी आती है जैसे शादी फन्क्शन हो कोई पार्टी उर्टी हो तो उसमें जाते हैं वह भी आती है तो हम अपना जाति में भेदभाव नहीं रखे हैं और किसी को भी नहीं रखना चाहिए इससे क्या होता हैं क्रेडी मतलब आगे समय में बहुत नुकसान हो जाते हैं कि वह मेरी जाति से नहीं है जैसे हम करेंगे वैसे आगे की पीढ़ी भी करेगी ना आगे की पीढ़ी को देखते हुए काम करना चाहिए जैसे हम बोलेंगे आगे बाल बच्चे होते हैं घर में ऊ बोलते हैं मेरे आपस में माँ बहन हैं भाई है सब को एक बनाकर रखते हैं किसी से नहीं लड़ना झगड़ना किसी से भेदभाव नहीं करना कि वह कहाँ जा रहे हैं हम क्यों नहीं गए वह गए हम भी आज वह गए तो कल हम भी जाएँगे तो भेदभाव बनाकर रखते हैं नहीं रखना चाहिए सबको एक जैसा मान देना चाहिए